जय झूलेलाल जी मां तव्हांजी कीअं तव्हां केरु आहियो

अछा अछा हूअं त मां स्वामी धर्म दास दरबार साहिब सा जुड़ियलु आहियां हुते जे जेका जी ज़रूरु ॿुधाईंदुसि एक्चुअली मूंखे शौक़ु आहे फोटोग्राफी करण जो ऐं वीडियो रिकॉर्डिंग करण जो असांजे टिकाणे में त असांजे दरबार में वक़्तु त वक़्तु घणा ई कलाकार ईंदा हुआ पर हाणे की हिन दुनिया में कोन त मुखे लॻो त मां हुननि जी जेको हाणे मां दरबार में गायक अचनि था जेको जीवित आहिनि हुननि जी रिकॉडिंग करे हुननि जी दरोवर ठायां त ॿ हज़ार तेरहं में मूं इहो कमु शुरू थी शुरुआत कई त मुंहिंजे नाले ते अनिल माखीजानी जे नाले ते यूट्यूब चैनल बि आहे ऐं जंहिंमें तव्हांखे वक़्तु ब वक़्तु अलॻि अलॻि कलाकारनि जा सिंधी भगतन जा सिंधी टॉक सिंधी कवि समेलन तव्हांखे उहो रिकॉड मिलंदा त ऐं असांजे दरबार में तमामु समाजिक कार्य बि थींदा रहंदा आहिनि त व इयो स्वामी धर्म दास दरबार आहे चोॾहं फिरोज गांधी रोड लाजपत नगर थ्री में तां क मां तव्हां तव्हां कॾहिं अचो हिते आरितवार ऐं बुधरु सुबुहु आरितवार में सुबुहु जो ऐं बुधर में सानिन जो प्रोग्राम थींदा आहिनि जय झूलेलाल हरे राम